मध्य प्रदेश का मीडिया समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है जिससे की जो जनता है जो नागरिक हैं उनको समाज में उनकी भूमिका के बारे में बताया जाता है और इसी तरह से जब चुनाव का समय आता है उससे पहले भी आम जनता को उनकी भूमिका बताई जाती है कि किस तरह से वोटिंग करें पूरा एक शो आयोजित किए जाते हैं जिसमें उनको बताया जाता है कि हमें कैसे वोट देना है क्या सोच के वोट देना है और किसी व्यक्ति विशेष को वोट नहीं देना है बल्कि हमें एक अपनी सोच ऐसी बनानी है कि ऐसे लोगों को वोट देना है कि जिससे देश प्रदेश का विकास हो सके इस तरह से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं नागरिकों को समझाया जाता है और टी वी पर ऐसे प्रसारण किए जाते हैं कई प्रकार के ऐड ऐसे निकाले जाते हैं जिसको देखकर लोग जिसका लाभ लोग उठाते हैं जिसको देखकर लोग शिक्षित होते हैं और समाज में अपनी भूमिका उत्पन्न करते हैं